जय झूलेलाल मां त चङियुनि जॻहियुनि ते घुमी आई आहियां पर उन मां सभिनी खां सुठे में सुठी जॻह मुंहिंजे बेंगलुरु मैसूर ऊटी इहे लॻा छो जो हुननि जॻहियुनि ते हिकु नेचर जो अहसासु थिए पियो जहां ते असां उन नेचर में पाणीअ जे झरननि जे हेठा मूंखे ॾाढो मज़ो आयो जंगलनि में पहाड़नि में ऐं अॻियां पुठियां हरियालीअ में असांखे पसंदि पियो अचे इहे टई जॻहियूं मूंखे तमामु पसंदि आहियूं जंहिंजे करे मां इननि जॻहियुनि खे हमेशह यादि कंदी आहियां जय झूलेलाल